पूर्णिया जिलामे ढ़ेरी प्रकारके रीति रिवाज संस्कृति आओर प्रकारके जाति भी यहाँपर रहलो जाइ छै आओर जे ओकरामे मुख्य रूपसँ तऽहिना सनातन धर्म हम जे हमराअनी जाति छै हमराअनीके यहाँपर रहै छै आओर सबचीज मिला जुला कऽ बढ़ियें रहै छै आओर संस्कृतिक दृष्टिसँ भी हमरासुनी यहाँ जे छै सबचीज पहिचान हमराअनी संस्कृतियेके रूपमे जानलो जाइ छै आओर खास तौरपर जे हमराअनी कर्णके धरती भी मानलो जाइ छै आओर सामाजिक प्रथा भी छै की यहाँ हमरासुनी सब ढङ्ग सँ अच्छा ढङ्ग सँ रही रहैके कोशिश करै छी आओर किछु जाति बातपर या किसी प्रकारके कभी भी कोइ बात नहि उठै छै आओर आब किछु सामाजिक